धर्म लोकके एक जगह समेटबाक लेल एक जगह जमा करैके लेल बहुत पैघ एकटा साधन अछि आओर धार्मिक होएब भी ओहिके लेल ओ साधन आवश्यक छै हमरा ओहिठाम मुख्य रुपसँ जे ओना तऽ बहुत तरहकेँ आयोजन होइए धार्मिक आयोजन सब लेकिन जे सबसँ प्रमुख आयोजन यऽ हमरा गाममे ओ यऽ श्री कृष्ण जन्माष्टमीके मेला एहिमे ई मेला जे छै से मोटामोटी आठ दिनके होइ छै पुर्णिमासँ शुरु होइत अइ आओर भगवानके विसर्जन तक होइ छै ओहिमे तीन दिन जे छै खासकऽ आओर महत्वपुर्ण होइ छै जहिया भगवानके जन्म होइ छै जन्माष्टमीके दिन ओहि दिन लोक जे छै से रातिमे पूरा राति जागिकऽ कीर्तन भजन करै छथि दोसर दिन भगवानके पूजा होइत छै ओहि दिन समस्त ग्रामीण चाहे जे भी होइ छोटका बड़का अमीर गरीब जे भी हुए ओ सब बड़का से बड़का पदाधिकारी या छोट से छोट किसान अगर कोइ यऽ मजदूर यऽ सब नया नया वस्त्र पहिरकऽ भगवानके पूजा करै छथि आओर सांस्कृतिक कार्यक्रम सब रातिमे होइ छै आओर तेसर दिन जे छै से भगवानके विसर्जन भेलाक पश्चात पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम सब होइ छै ओइ दिना दिनमे जे छै से बहुत हमरा सबकेँ पूरा बिहारमे प्रसिद्ध मटका फोरकेँ आयोजन कयल जाइए जे देखैके लेल कि हजारोके संख्यामे दूर दराजके लोक आबै छथि आओर मूलतः जन्माष्टमी हमरा सभक सबसँ प्रसिद्ध पर्व अछि हमरा सभक धर्ममे सनातन धर्ममे